जब मैं दसवीं क्लास में पढ़ रहे थे दसमी पास किए तो उसके बाद मेरे दोस्त लोग सब बोले चलो चलते हैं पंजाब घूमने तो हम हम लोग सब दोस्त एक साथ सोचे चलो चलते हैं घूमने तो बोले चलो गए यहाँ से पंजाब तो हम लोग तो मैथ मैथिली बोल रहे थे इससे पंजाब में हिन्दी बात कर रहे थे तो भी वे लोग सिर्फ पंजाबी बोल रहे थे तो हम लोग को को सब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था

ऐसे कुछ हम लोग वहाँ से कुछ दिन घूमें और उसके बाद हम लोग अपना घर आ गए उसके बाद जब हम मैं बारवीं पास किया तो पपा को बोले क्या जो हमको जो है घूमना है पपा को बोले तो बोले चलो चलते हैं दिल्ली गए घूमने के लिए वहाँ पर कुछ अलग यह तरह की हिन्दी बोली जाती थी

वहाँ पर ऐसी दिल्ली में बहुत ऐसी जगह है घूमने के लिए जैसे मेट्रो मेट्रो हो गया ऐसे कुछ हैबे एन एच यह सब लाल क़िला हो गया बहुत ऐसी चीज़ें है घूमने के लिए दिल्ली में तो हम लोग कुछ दिन इन्जॉय किए पापा के साथ लगभग पन्द्रह बीस रोज़ उसके बाद फिर

वहाँ पर दिल्ली और में पानी और का बहुत दिक़्क़त होती है पानी हम लोग वहाँ पर ख़रीदकर मतलब पैसा लगाकर पानी पीते हैं हम लोग के तरफ इधर बिहार में पानी फ्री मिलता है तो वहाँ पर यह कैसनों ठंडी हो या गर्मी हो गर्मी में गर्म पानी मिलता है ठंडी में ठंडा पानी मिलता है और बात यह है कि हम लोग के तरफ इधर बिहार में जो जो है पानी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है इतना उधर दिल्ली और में पानी एक बोतल पानी का तीस रुपया ले लिया जाता है और वह भी बीस रुपया लेज लेता है पानी भी ठंडा म ठंडी में ठंडा गर्मी में गर्म मिलता है हम लोग के तरफ़ इधर गर्मी में भी ठंडा पानी नल से निक निकलता है और गर्म ठंडी में गर्म पानी निकलता है दिल्ली और घूमने की जगह है वैसे रहने की जगह तो नहीं है दिल्ली और में बहुत ऐसे नेसन चीज़ है घूमने के लिए कंपनी भी है वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री भी है तो दिल्ली जब हम लोग यहाँ से वहाँ से आने लगे थे तो सोचे हम लोग को वहाँ अच्छा कुछ नहीं लग रहा था जैसेकि पानी की बहुत दिक़्क़त हो रही थी तो सोचे चलो चलते हैं घर यहाँ पर कितना क्या अथि पापा बोले ठीक है चलो चल देते हैं यहाँ रहकर भी पानी और खाना और मतलब जो भी होता है सभी सब चीज़ महँगे ही मिलता था इसलिए वहाँ कुछ दिन घूमने आए उसके बाद फिर पपा को बोले चलिए घर चल जाते हैं तो फिर पपा बोले चलो चल जाते हैं तो वहाँ से हम लोग घर आ गए अपने बिहार

अभी लोग हम लोग अपने बिहार की